हम एक एक महिना पहिले एकटा मतलब दस दिन मतलब होइ छै एकटा घड़ी स्मार्ट वाच मतलब खरिदलहुँ रहै जे हमरा ओकर मतलब पै मूल्य लागल रहै पाँच हजार लगभग हमरा लागि गेल छलै तऽ ओकर एखन जे हमरा एखन तक हाथमे छेबे करै आओर ओ बहुत नीकसँ हमरा एखन मतलब समय डेट टाइम सबकिछु देखा रहल अइ बहुत नीकसँ चलि रहल अइ आओर जे छै बहुत नीकसँ चलि रहल छै एखन तक आओर बहुत नीकसँ हमरा लागि रहल अइ जे चलबो करतै